मां ॾिठो आहे त कुझु अंधविश्वास आहिनि जो असांजे समाज में आहिनि या असांजे ॿारन में या परिवार में ई आहिनि त उहे मां शुरू खां ॾिसंदो आहियां

पिपल जो वणु आहे उते मां ॾिठो आहे की कई छोकरियूं उन खे चारो तर्फ़ु उन खे इन रील सां धा सां न हीअं चकर लॻाए करे ॿधनि थियूं त मां पुछा इहे आहे छा इहे न असांजी भई शादी न थी थिए न त असां हिन पिपल जे वण खे ई असां पंहिंजो असां पति स्वीकार कयो आहे त असां हिन खे इहो धाॻो बधी करे असांजी हीअं शादी थी हाणे मां शादीशुदा आहियां इहे बि अंधविश्वास आहे ॿियो ॿियो घर में छा चवंदा आहिनि भई अॼु ॾिसो अॼु विसपति आहे अॼु कपिड़ा न धोइजो त मां ॾिसां थो भई अरे कपिड़ा मेरा पया आहिनि ऐं तव्हां विसपत अंधविश्वास जे करे अॼु विसपति आहे कपिड़ा न धोइणा आहिनि भई इहा कहिड़ी ॻाल्हि थी त इन करे ई वरी असांखे विश्वास तो करिणो पए हल भाई ठीकु आहे भई हाणे वहम थो पए त भाई हाणे कपिड़ा न धो अॼु ऐं त ॿियो मां जॾी कई दफ़ा छा थींदो आहे मां हाणे जीअं मंगल अची वियो मंगल मंगल जे ॾींहुं अॼु न वञो वार अॼु न कटाइजो ऐं मां चयो हल भाई किथे वञिणो आहे शादीअ ते वञिणो आहे त ईअं ईअं भूत थो लॻां पियो सुठो थो लॻे छा चवंदी आहे न तां टोपी पाए वठो पर तव्हांखे अॼु वार न कटाइणा आहिनि अच्छा भई हल ठीकु आहे ॿियो न त शेव त कया न हाणे शेव इहे चईं न अॼु मंगल आहे तव्हांखे ख़बर आ्हे न तव्हांखे मंगल वारे ॾींहुं असां शेव बि न कंदा आहियूं त इहे कुझु अहिड़ा अंधविश्वास आहिनि हाणे उहो ॿुधा ॿुधी करे उअ उन ते विश्वास थो थिए हाणे भाई अमल त करणो ई आहे न घर में शांती रखणी आहे त अमल करिणो ई पवंदो त इहे अंधविश्वास ते इहे दुनिया इहो बि क़ाइमु आहे जय झूलेलाल